जेह्ड़ा एह् पॉलिटिक्ल लीगल सिस्टम आया डिस्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम ओह् जेह्का ग्रांऽ दे च कोई लड़ाई झगड़ा जां सिस्टम होई जंदा हा अस पैह्लें ग्रांऽ दी जिंदगी गै बतीत कीती ऐ बड़ी हारी बीह् पंजी साल असें ग्रांऽ च गै कट्टे दे न अजें बी अस ग्रांऽ दा कॉलेज़ औने आं कम्म कतरने आस्तै कम्म करने दे बाद भी अस ग्रांऽ च गै चली जन्ने आं ते ग्रांऽ च जियां पैह्लें कोई सिस्टम होंदा हा लड़ाई झगड़ा जां अस अपने ग्रांऽ च जां पचायत सभा च उसी लेइयै अस उसी क्हानियै गी पूरा लड़ाई झगड़ा गी जां कोई कुसै दा माल बच्छा कुसै दा कनकै च चली जंदा हा मक्कें च चली जंदा हा तां ओह् तां अस ग्रांऽ च गै पैंचें दी ग्राम सभा निक्की निं होंदी साढ़े ग्रांऽ च थ्री टाईप पंचायत सिस्टम उसी सिस्टम गी लेइयै अस उसी उत्थें गै खत्म करी दिंदे केइयें केइयेंलोकें दा सिस्टम ऐसा होंदा की उत्थें जाइयै बी ओह् सिस्टम खत्म निं होंदा भी बड्डी गल्ल मुक्कदी गल्ल ऐ की परचै उप्पर लेइयै लोक ठाणे उप्पर चली जंदे फ्ही थोह्ड़ा ओह्के दे बी टैम लगदा ओह्के दे बी टैम लगदा थोह्ड़ा खर्चा पानी बी होंदा औने जानें दियां हांडी बी होंदियां चार तां ओह्दे बाद अपने आप दमाग जां मत ठिकाने आई दी लोकें दी लेकिन साढ़े कन्नै कोई होया निं ऐ ऐसा सिस्टम जेह्का बाकी आ इंया साढ़े अल्लै म्हल्लै होंदे ते उनेंगी अस ग्रांऽ दे दिक्खियै उनेंगी अपने आपूं चें गै साढ़े अपने घरा आह्ले गै सेआनै डैडी होर जां दादा होर किट्ठे मिटिंग च गल्ल बात करपियै जियां ओह् सनांदे हे असें सिस्टम उआं गै कीता ते बड़ा दूर जाने दी साढ़ी कोई बड़ी नौबत निं आये निं आई ऐ साढ़े ग्रांऽ च घरै दी गल्ल घरै च गै मुकाई लेई लैने आं अस केईं केईं लोकें दी ठाणे तगर जरूरत पेई जंदी जां कोई पंचायत सिस्टम रेजूलेशन पाइयै जां कनून दे सरपैंच कोई फैसला करदा तां ओह् गल्ल साढ़े ग्रांऽ दे लोग मन्नी लैंदे एह्दे च बड़े सारे लोग ऐसा कुछ निं ऐ की पैंच सरपैंच दी गल्ल निं मन्ननी ओह् साढ़े चुने दे नुमाइंदे होंदे असें गै वोट दित्ते दे होंदे उनेंगी असें आपूं गै इंया निक्की निहीं बनाई दी होंदी पंचायत सिस्टम दा ओह्दे च अस उनेंगी बनाइयै चुनी सकने आं लेकिन ओह्दे च साढ़ा कोई इन्ना ओह् निं ऐ की अस उनेंगी मनचै नेईं ग्रांऽ दे लोग पूरा सिस्टम कन्नै उनेंगी मन्ने आं अस लेकिन नेईं मनदे ओह्बी बेचारे ठाणे च दंऊ दिन कट्टियै ओह्दे बाद मन्नी जंदे लोग ग्रांऽ दे ऐसे साढ़े समझो कोई इन्नी बड्डी लड़ाई झगड़े होंदे हैन ग्रांऽ च लेकिन उनेंगी पैंच सरपैंच जां एह् एह् लोग निपटाई ओड़दे कोई बड़ा दूर जाने दी एह्दी कोशिश निं होंदी ऐ केईं केईं लोग एहह्दे च कोई खास खर्चा निं होंदा ऐ होऐ बी ते होने दे बाद लोकें गी अकल आई जंदी ऐ लोकें गी की इन्ना सिस्टम साढ़ा ठीक ऐ ग्रांऽ दा सिस्टम इक्क चलदा रेहा साढ़ा तां असें एह्दे च नेईं अस कोई इन्ना बड्डा चलदे चलदे चलदे असें सिस्टम चला दा हा लेकिन होर सल्यूशन बी एह्दा अस कड्ढी लैने आं की एह्दे च केह् करना चाहिदा की असें की औने आह्ले टैम च साढ़े कुत्थुआं असेंगी बची सकदा ऐ ते औने आह्ले टैम च ठीक साढ़े ग्रांऽ दी जिंदगी बतीत होआ दी ऐ साढ़ा सिस्टम ठीक चलदा ऐ खेती बाड़ी च ऐ अपने लोग रुज्झे दे न कनकां दियां बाड्डियां करा दे न इसलै गाह् गान्दे अस पराने सिस्टम उआं गै खाल्ली गाह् गाहियै मशीनै च गाहियै अपने लेई आने साफ करी लैने कनकै गी भोह् दा ढेर पोआड़ा इक्क साईड उप्पर लानै आं उआं गै साढ़ा ओह् कोई बड़ा अस एह्दे ई प्रोग्राम न चलदे रेह् अस सिस्टम एह् कोई जादै सुनदे रेह् चलदे रेह्